दिनै जोंहा तिनालियाव सुक्रुबार बाजार जायो बेवहाय आङो आसान बायहैदोंमोन आसाना जि मोजांखा आंनि लोगोफ्राबो आंनि आसानखौ नुनानै जि मोजां मोन्दों जि फसायदों आंनि बिजावजालि बिखुनजोफोराबो दा बिसोरबो गावसोरबो आंनि बादि आसान बायनो सानबाय